जोंनि गामिया खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि मोनसे फिसा गामि बे गामिनि मानसिफोरा गासिबो दानाय लुनाय हाबाफारि हाबाफारि गासिबो बिथिङावनो आखा फाखा आखा फाखा गय बारि ग्रोम ग्रोम थाइजौ खान्थाल थाइजौ खान्थाल दैमा सेर मोनसे समायना गामि मोनसे समायना गामि मोनसे समायना गामि मोनसे समायना गामि बे गामिनि सुबुंफोरा हाबा हुखा जेरावबो जेरावबो ज' ज' गावजों गाव हेफाजाब होलायो हेफाजाब होलायो दैमा मोनसे दं बे दैमानि मुङानो जाबाय निज्रा गुसु सुदेम सुदेम सुदेम सुदेम सुदेम बिनिखायनो आङो बे गामियाव थानो जोबोद मोजां मोनो मोजां मोनो मोजां मोनो आफाया जोंना आबादारि मैगं थाइगं मैगं थाइगं गामिनि मानसिफोरजों ज' ज' हाबा मावलायो हाबा मावलायो सावरि बादालि हाबा खेराइ गासिबो बिथिङावनो गावजों गाव हेफाजाब होलायो हेफाजाब होलायो लोमजानाय साजानाय ड'क्टरनाव लांनाय गारिफोरा गासिबो बिथिंनि थाखाय मोजां मोनसे फिसा थेलेबलेब गामिब्लाबो बिराद समायना बिबार बागान हाजो हाजो सेर समायना मिथिंगायारि नुथायजों जिब जुनार जिब जुनार दाउराइ मोसा मुफुर गासिखौबो नुनो मोननाय जायो नुनो मोननाय जायो गासिबो समायना